हां असांजे धर्म में असांजे स्कूल में असांजे सिंधीअ जो ॾाढो महत्व हूंदो हो असांजे जीवन ऐं उनजे समाज में असांजो इहो आहे हिक असांखे सिंधीअ में पढ़ायो वियो हुयो की झूलेलाल कीअं असांजो देवता आयो जल देवता आहे जेको झूलेलाल असांजे सिंधीयुनि खे अॻियां वधायईं ऐं असांखे झूलेलाल खे कीअं प्रकट थियो कीअं हुन असांजे सभनी सिंधीयुनि खे छुटकारो ॾिनई जंहिं असांखे सभनी खे हिक गुलाम करे रखियो हो उनखे असांखे छुटकारो मिलयो असां उहो सिंधी में पढ़यो आहे की हा असांजो झूलेलाल देवता असांजे ईष्ट देवता असांजे लाइ इहो कयो ऐं असांखे हिन गुलामी मां मुक्त कयईं ऐं असांखे अॻियां वधायईं ऐं असांजे सिंधीयुनि में असांजा घणा जेके भावर आहिनि जेके अॻियां वधिया आहिनि असांजो हुनमें सिंधीयुनि जो केतिरो योगदानु आहे ऐं उनमें असांजे समाज में सिंधीयुनि छा छा कयो आहे उन्हनि केतिरो असांखे प्रभावित कयो आहे इहो असांजे स्कूल में असांखे पढ़ायो वियो हो की हां असांजे स्कूल में कीअं उनजो दुश